वार्षिक यात्रा मेला चैत्र माह में किया जाता है इस बारे में मेरी बचपन की यादें यही हैं कि मैं बचपन में जब भी वार्षिक मेले में जाता था तो खेलने के लिए खिलौने और कुछ आवश्यक चीज़ें वहाँ से खरीद कर लाता था